ہندوستان میں جو ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو اس میں جو ہے پہلے ٹرین کا جو ہم بتاتے ہیں تو اس میں جو ہے پہلے اے سی جو ہے سب سے فسٹ اے سی تو آرام دہ ہے سیکنڈ اے سی اس سے آرام دہ ہے اور اس کے بعد اور پیسے لگانے کے بعد اس سے کم پیسے لگانے کے بعد سلیپر میں آرام دہ ہے لیکن کم ہوتے چلا جاتا ہے اسی طرح سے جنرل ڈبے میں ہم آ جاتے ہیں تو اس میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے ایک سیٹ پہ چھ لوگ سات لوگ ایک ڈبے میں بیس لوگ چالیس لوگ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے ہم سواری گاڑی کی بات کریں تو آٹو میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو سواری کرائے کے پیسے دے کر کے تو ہمیں بیٹھنے کے لیے ملتا ہے لیکن آرام دہ نہیں ہوتا ہے لیکن اب جب ہم بک کر لیتے ہیں تو کمفرٹیبل آرام سے جا سکتے ہیں اپنی جگہ پہ